अस डोगरे ऐं एह् डोगरे डोगरे दे जेह्ड़े फुर्तील डोगरा जेह्ड़ा एह् बड़ा फुर्तीले अंदाज निक्का कद्द ते बहादरी कन्नै जेह्ड़े नै एह् मश्हूर नै ते अज जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ जियां साह्नी पुच्छे गेदा कि कल्चर ते मतलव कल्चर दे उप्परो असें अपनी कियां ओह् करी सकदे ते साढ़े ड डोगरे जेह्ड़े नै एह् मतलव बड़े गै मतलव कट्ठे होईयै रौंह्दे हे और एह् जेह्ड़े मतलव पैह्ले जेह्ड़े पैह्ले डोगरे डोगरे जेह्ड़े लोग हे साढ़े एह् इंदा मतलव कट्ठा रैह्ना बैह्ना खाना पीना मतलव एह् सारे जेह्ड़े मिली जुलियै रौंह्दे हे ते इंदा कम्म करने दा अंदाज जेह्ड़े इक्को नेआ ते हून जेह्ड़े डोगरे नै हून मतलब ओह् हून ओह् पैह्ले जमाने आंगर नेईं राह् दे ते हून हून लोग बक्खरे बक्खरे कम्म करदे जियां कोई चार भ्राह् ऐ चार भैना ऐ ते बक्खरे बक्खरे कोई फोजी होना कोई ध्याह्ड़ी लांदा होना कोई मजदूर होना कोई मजदूर मतलव ध्याह्ड़ी गै लांदा ते कोई बैंक च होना कुदै कुदै ते मतलव हून जेह्ड़े नै बक्खरे बक्खरे तरीके मतलव बक्खरे बक्खरे कम्म करदे नै डोगरे ते साढ़े जियां कल्चर कल्चर दे बारे च भला कियां असें कमाई करनी ओह्दे बारे च ते साढ़ा जेह्ड़ा इ'यां कल्चर दी जेह्ड़ियां पेंटिग चित्तरकला बिकदियां जेह्ड़ियां एह् बसोली दियां बसोली दी जेह्ड़ी चित्तरकला बड़ी फेमस मश्हूर ऐ ते ओह् ओह् मतलव ओह् ओह् बी बड़ियां मैंह्गियां मैंह्गियां बिकदियां ते जियां आखदे ना डोगरे साढ़े खण्ड मिट्ठे लोक डोगरे ते एह् जेह्ड़े अपने मुहां दे जेह्ड़े बड़े मिट्ठे नै मतलव कोई साढ़ै इत्थे मैह्मान आई जा ते बड़ी इज्जत करदे नै उंदी खाना पीना डोगरें दा जेह्ड़ा एह् बड़ा गै शैल ऐ निं जियां में आक्खनी आं लोकें अजकल्ल ढाबे पर डोगरे मतलव अपने कम्म खोल्ले दे नै जियां कि होईया रुट्टी ढोडे साग ढोडे ते एह् जम्मू दी बड़ा मश्हूर ऐ जम्मू दे बड़े मश्हूर न ते अज जेह्ड़ा डोगरे जेह्ड़े नै डोगरे अजकल्ल जेह्ड़ा बक्खरा बक्खरा अंदाज ऐ इंदा कम्म करने दा ते डोगरे जेह्ड़े पैह्ले हे पैह्ले जे लोग डोगरे हे जेह्ड़े ओह् बड़े गै जैदा मतलव मिली जुलियै रौंह्दे हे मतलव बड़ी एकता हा उंदे च ते इक्को ले कप पशाकां पैह्लैं पशाकां वी बड़ियां शैल होंदियां हां लोग पग्गां पांदे हे सिरा ई धोतियां पांदे हे जनानियां मिली जुलियै चौंके च न्हाई न्हुईयै जंदियां हां शैल ते अज मतलव ओह् जमाना जेह्ड़ा मतलव जियां जियां अग्गे अग्गे बददी जंदी हून जियां बीह् बीस बीह्मीं सदी आई ऐ ते लोग चेंज होंदे गे चेंज होंदे गे लोग मतलव हून अपनी खिचड़ी जियां आखदे लोग अपनी खिचड़ी खुद्द पकाना मतलव हून अजल्ल लोग बक्ख बक्ख रौंह्दे नै थाएं थाएं बक्खरे बक्खरे घर बनाए दे जियां कोई चार जियां में इक मसाल देआ निं चार भ्राऽ नै ते कोई फौजी होना कोई बैंक च होना ते कोई कोई इ'यां टीचर मास्टर मूस्टर होना ते इत्थु एह् लब्भदा कि अजकल्ल लोग अपने अपने कम्मे च बिजी नै अपने अपने कम्मे च बिजी नै एह् सारे लोग मतलव अपना अपना मतलव ओह् निं ना रेह् दा जियां पैह्लैं लोग मिली जुलियै रौंह्दे हे ते अजकल्ल जियां साढ़े कल्चर दियां पेंटिगा किन्ना कुश बिकदा ते एह्दै कन्नै केह् ऐ बड़ा फायदा साह्नी जियां साढ़े टूरिस्ट प्लेस जियां एह् आई गेआ एह् दिखदे पतनीटाप आई गेआ एह् पतनीटाप आई गेआ ते मानसर एह् डल लेक ते इत्थै लोक जुल्लै आंदे निं एह्दे कन्नै साढ़े कल्चर गी जुल्लै साढ़े एह् दिखदे ते ओह् बड़े खुश होंदे ते इत्थु साढ़े लोकें पैसा बनदा जुल्लै साढ़े दिखदे आंदे गड्डियें दे पैसे कुश खा दे होटलें च रोआ दे ओह्दा बी पैसा मिलदा साह्नी ते इत्थु साह्नी केह् करदा साढ़ी सरकार गी जेह्ड़ी बड़ा फायदा होंदा ते इ'यां गै साढ़े जम्मू च देव स्थल बड़े नै वैश्णो माता जियां बड़ी मश्हूर कटड़े जेह्ड़ी माता साढ़ी वैश्णो माता उत्थें बी बड़े दूरा दूरा दे यात्तरी जेह्ड़े नै आंदे नै ते एह्दै कन्नै बी साह्नू जेह्ड़ा बड़ा फायदा होंदा साढ़े लोकें गी बड़ा पैसा मिलदा बड़ा फायदा होंदा और और अज मतलव साढ़ा जम्मू आखदे ना कि डोगरे इन्ने फुर्तीले अपने फुर्तीले अंदाज ओह्दे कन्नै इन्ने जैदा मश्हूर ही मतलव कि ओह् मतलव कि आखदे ना कोई जिल गिलगित गी हैनी ही जीती सकदा पर उनें जीतके दिखाया ते अज ब्रगेडियर ब्रिगेडियर साढ़े इन्नी इन्नी महान हस्तियां साढ़े जम्मू कश्मीर च द क कश्मीर दियां बी हैन जियां ब्रगेडियर रजिन्द्र सिहं इंदा बी तिन्न सौ सत्तर च बड़ा बड्डा जोगदान ही ब्रगेडियर रजिन्द्र सिहं पंडित प्रेम नाथ डोगरा एह् सारे बड्डे बड्डे महान होर बी कईं मश्हूर जेह्ड़े सिपाही ही ओह् साढ़े जम्मू जम्मू दी धरती च पैदा जम्मू दी धरती दे पुत्तर खोआए जंदे नै ते आखदे नै खण्ड मिट्ठे लोग डोगरे ते सच्ची गल्ल ऐ की एह् अपने मुंहा दे वी बड़े मिट्ठे होंदे और अपने बचन दे वी बड़े मिट्ठे होंदे और बचनबध्द होंदे जेह्ड़ा कुश आखदे ओह् करियै दसदे साह्नी अपने जम्मू वासियें उप्पर बड़ा ग्रव ऐ जै डोगरी जै डो